جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے حفاجت کے لیے ہاسپیٹل میں بھی ٹیکہ لگایا جاتا ہے جب گھر آتے ہیں تب اس کی ماں کو بھی حفاجت بچہ کا کرنا چاہیے ڈیلی کپڑا چینج کرنا چاہیے اور نہانا کپڑا چینج کرنا چاہیے اور بستر بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور بچے کو مچھر وغیرہ سے بچانا بچانا چاہیے اور بچے کی ماں کو بھی حفاظت سے رہنا چاہیے اور بچے بھی اور بچے کو بھی حفاجت سے رکھنا چاہیے جب بچے چھوٹے رہتے ہوں اس کی صاف ستھرا کرنا چاہیے بچے کو کچھ نہ ہوئے اسی وجہ سے اس کی ماں ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی ہے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہے اسی وجہ سے بچے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے کی حفاظت کرنی چاہیے بچے کو ڈیلی کپڑا چینج کرنا چاہیے اور بچے کی حفاظت کرنے کا بہت ہی اچھا ہے اور جب اس کی ماں بچے کا حفاظت کرتی ہے تو بہت اچھا رہتا ہے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو کتنی دقت ہوتی ہے میری ایک دوست تھی وہ اپنے بچے کو بہت ہی صاف شتھرا سے رکھتی تھی بچے بہت صاف ستھرا رہتے تھے وہ ہمیسہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی تھی اور اپنی بھی اپنے بھی صاف ستھرا رہتی تھی یہ اور بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی اور بچے کو صاف ستھرا رکھتی تھی جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو کتنی کتنی مصیبت ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمیں بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنے میں حفاظت ہمیں بچے کی کرنی چاہیے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں بچے کو بہت صاف ستھرا رکھنی چاہیے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے بچے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جب ماں اس کی بچے جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسی وجہ سے بچے کا ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا بہت ہی ضرورت ہے بچے جب صاف ستھرا رہتے ہیں تو کوئی بیماری نہیں ہوتی بچے کو ہمیشہ گندگی سے بچانا چاہیے اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھی صاف ستھرا رکھنا رہنا چاہیے بچے کے ساتھ ماں بھی صاف ستھرا رہے اور بچے بھی صاف ستھرا رہے بچے کی ہمیشہ کپڑا ڈیلی کپڑا چینج کرے اور بستر بھی چینج کرے بچے اس سے صاف ستھرا رہتے ہیں اور بچے کبھی بیمار نہیں پڑتے بچے جب بیمار پڑتے ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے سوچو جب بچے بیمار پڑتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو اسی وجہ سے ہمیشہ بچے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے